हेलो हाँ सर एक चीज बताइये मधुबनीमे जो है सो मधुबनीमे जे अछि से हम बी कॉम कऽ रहल छी तऽ ओतय पढ़ाइके लेल जे छै से हम तऽ जाइत छी लेकिन प्रोफेसरसभ नहि अबैत छथिन या तऽ आओर तऽ देखलियैए विद्यार्थीसभके जे पढ़ि नहि पबैत छै हमहूँ पढ़ि नहि पबैत छी से किया एना किया अछि एतुका व्यवस्था से तऽ अहाँ हमरा कनि कहब ह्म्म

ना देखियौ हँ एकटा चीज तऽ छै मानि कऽ चलू हमहूँ विद्यार्थी छी आओर विद्यार्थीसभ विद्यार्थीसभ अबैत छथि लेकिन सरेसभ नहि अबैत छथिन सरसभ नहि पढ़ा पबैत छथिन किछु सरेसभ लेटसँ एना किया अछि एकर बारेमे किनका कहबाक चाही हम सोचलहुँ जे अहीँसँ पूछी अहाँ छी शिक्षा विभागसँ जुड़ल

नहि नहि हम तऽ अहाँकेँ कहलहुँ तऽ आब की लगैए कि जे किछु आब सुधार हेतै अगर हम ई एहि अथिके लेल जे आवाज उठेलहुँ हेँ तऽ एहि लेल जे छै से भऽ सकैत छै सभचीज हँ हँ

एहि लेल की मतलब हम हम कि विद्यार्थीसभ मानि लिअ जेना हमर एकटा छोट छोट अथियोसभ छथि जेना विद्यालयमे सेहो छथि आ महाविद्यालयमे तऽ हम अपने छी पढ़ैत छी तऽ हम एहिसभके बारेमे की दियै हम तऽ महाविद्यालयमे छी आओर दोस्तसभ छथि तऽ ओ हमरा कहलथि जे अहाँ एक बेर फोन करियौन जे शिक्षा विभागसँ जुड़ल छथि हम सोचलहुँ जे अहाँके फोन करी आओर हम जे छै से अहाँके फोन केलहुँ तऽ आब एहि लेल जे छै से भऽ जेतै आ विद्यालयोमे हम की करियै हमरा बच्चासभ तऽ आओर सभ कहैए जेना नवमा भेलै अठमा भेलै दसमा भेलै इंटर भेलै तऽ ई बच्चासभ हमरा कहलक हम कहलियै जे अहाँके फोन करी तऽ हम जे छै से ई कतेक दिनमे बुझबै जे ई चीज सुधरि जेतै से अहाँ हमरा कहू ह्म्म ह्म्म तऽ हम की कहबनि जे हुनकासभके जे नहि भऽ जायत हफ्ता दू हफ्ता तीन हफ्तामे कियाकि अहाँ हफ्ता भरिके टाइम देलहुँ तऽ हम अहाँके लेल जे छै से हफ्ता नहि हम अहाँके दू हफ्ताके लेल हम देखब ओकर बाद हमरा की करय पड़त जे अहाँ ई तऽ आश्वा आश्वासन दऽ रहल छी जे कि जे शिक्षा विभाग ठीक भऽ जेतै मधुबनीके भऽ जेतै ने तऽ सएह पुछलहुँ हेँ आ आ विद्यार्थीसभके जे छै से आइ काल्हिमे सुनैत छलियै जे जे जे लड़की ग्रेजुएशन कऽ लैत छै तऽ ओकरा पाइ भेटैत छै तऽ ओकरा प्रॉब्लम भऽ रहल छै ओकरा जे प्रॉब्लम भऽ रहल छै फॉर्म तोर्म भरैमे ओ जे छै ओ एकर बारेमे फेरसँ बात करब सएह ठीक छै तऽ तऽ हम एहिके लेल निश्चिन्त रही ठीक